देखिए मध्य प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था अगर राज्य की सुरक्षा और रक्षा के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो आप उठाकर देखिए पिछले दस सालों में ऐसी आपको राज्य में व्यवस्था राज्य की सुरक्षा और ये सारी चीज़ें देखने को नई मिली होंगी लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी दो हजार चौदह से आइए उस टाइम से पुलिस शक्ति सेना कई खूफियां एजेंसी चल रही हैं और उस हिसाब से रक्षा भी हो रही है और राज्य की सुरक्षा के प्रति हमारे मध्य प्रदेश के सी एम साहब वो भी चिंतित रहते हैं और हमारे कई विधायक साहब जी हैं जो सुरक्षा को लेके कई पुलिस कर्मियों को लेके सेनाओं को रोके खूफिया एजेंसियों को लेके चिंंतित रहते हैं